हैलो हां जी हां डाक्टर साहब बोला दे केह् होएआ डिड्ढ पीड़ होआ दी हां अच्छा अच्छा पैह्लें ते नार्मल तुस लेई लैओ हां ते अगर कन्नै नेईं फर्क पौंदा ते तुस मेरे क्लीनिक च आई जाओ हां देसी लाज छोड़ो ते डाक्टर कोल आओ मेरे क्लीनिक च आई जाओ सांबे सांबै ऐ नी सांबा दे अग्गें स्वांखा मोड़ ऐ उत्थें गै मेरा क्लीनिक ऐ उत्थें पुज्जी जाओ हां हां आई जाओ आई जाओ फीस जादै बी निं ऐ दो सौ रपेआ फीस ऐ मेरी जादै निं रक्खी दी ऐ में फीस नेईं नेईं नेईं इ'यां आई जाओ तुस स्वांखे मोड़ दा थोह्ड़े जेहा अग्गें उत्थें आटो करियै ते पुज्जी जाओ में उत्थें गै होन्ना आई जाओ आई जाओ हां होई जाह्ग होई जाह्ग आओ तुस कोई निं कोई निं टैंशन निं लैनी ऐ होई जाह्ग अच्छा अच्छा उसी बी लेई जाओ निं ऐ हां ठीक ऐ